जी हाँ मेरी सब से बड़ी उपलब्धि क्रिकेट खेलना है और मुझे मेरे अंकल पर सब से अधिक गर्व महसूस होता है कि उन्होंने किस प्रकार मुझे क्रिकेट खेलने में सपोर्ट किया किस तरीक़े से उन्होंने जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ मुझे सपोर्ट में आगे रहे और सब से बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अब तक इंडिया लेवल पर क्रिकेट खेल चुका हूँ और मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया है जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो बहुत ज़्यादा रन बनाता हूँ और सारी टीम की उम्मीद सिर्फ़ मेरे ऊपर होती है कि किस प्रकार में टीम को आगे ले कर जाऊँ और मुझे मेरे अंकल पर सब से अधिक गर्व महसूस होता है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ और मैंने उनकी उम्मीदों को साकार किया